ہاں تعلیمی اس میں تعلیمی فیس جو اس کے لیے جو قرض لیتے ہیں آج کل ہمارے جاننے والے میں ہمارے کلاس میں دو تین لوگ ہیں جنہوں نے لیا ہے تقریباً پانچ لاکھ حکومت کی طرف سے ملتا ہے تعلیمی اخراجات کے طور پر اور اس کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ہوتا ہے